हिंदी तो हमारे देश की एक राष्ट्रीय भाषा है हिंदी की हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य या हिंदी के अच्छे अच्छे कवि लेखक हैं जो एक मान ढंग से हिंदी लिखते हैं जिसको पढ़ने में भी बहुत आनंद मिलता है हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है हमारे देश की हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है इसमें महान लेखक और कवि जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र दिनकर दिनकर भारतेंदु हरिश्चंद्र और माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ऐसे ऐसे लेखक हैं और कवि हैं जो इस भाषा को बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत बार प्रयास भी किया और प्रयत्न भी किया जो अब की हर भाषाओं में एक अच्छी पहचान है हिंदी भाषा की और हम सभी लोग हिंदी को बहुत महत्व देते हैं जिसको पढ़ने या पठन पाठन करने में भी बहुत एक आसान भाषा सी लगती है छंद दोहा सोरठा हिंदी की ये अच्छी पहल कहा जाए